मुंहिंजी रुचि ॻाइण में ईअं जाॻी की मां जॾहिं नंढी हुअमि त किशोर कुमार जा गाना ॿुधंदी हुअमि त मां तुंहिंजा गाना सब ॾाढा वणंदा आहिनि उन जा जेतिरा बि गाना आहिनि हुननि मां ज़्यादातर ज़ादातर गाना मुंहिंजा फेवरेट आहिनि त मूंखे ईअं मनु कंदो की उन जा ई गाना ॻाया और मां पोइ टीवी में शो बि ॾिसंदी हुअमि और मुंहिंजी मतिलबु सो पंद्रहं सोले जी हुअमि साल जी हुअमि पर मूंखे ॾाढो मनु थींदो हुओ की मां काथे ॻाया स्टेज वग़ैरह ते मौक़ो मिले त मां हुते बि ॻाया और मां हिकु बारी इन में अप्लाई कयो हुओ हिकु शो में अप्लाई कयो हुओ पर मुंहिंजो नालो न आहियो हुते लेकिन मां तॾहिं बि ज़ारी रखियो हुन जी कोशिश खे थैंक्यू